ایک دفعہ میں دلی جامع مسجد گھومنے کے لیے گیا تھا تو میں جامع مسجد کی مینار پر چڑھا وہاں سے میں دلی کا دلکش نظارہ دیکھنے کے بعد مجھے بہت اچھا محسوس ہوا اور میں دلی جامع مسجد میں جانے کے بعد بہت خوشی محسوس کیا اور میں وہاں سے سارے نظارے دیکھے اور منفرد چیز مجھے لگا وہاں زینے چڑھنے میناروں پہ چڑھنے میں اور وہاں کا در و دیوار سے مجھے بہت خوشی ملی اور وہاں میں وہاں سے لال قلعہ وغیرہ کا نظارہ مجھے بہت اچھا لگا اور وہاں سے مجھے بہت اچھا نظارہ محسوس کیا